चिरां जिल्लायाव खामानि मावनायनि गिबि फुंखायानो जादों आबाद गोबां सुबुंफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो बांसिन गामि एरियाफोराव आबाद मावनानैनो जानो हायो खायसे सुबुंफोरा खायसे सुबुंफोरा फालांगि खालामनानैबो गावनि जिउखौ खुङो नाथाय फालांगि खालामनायनि अनजिमाया जोबोद खम माखासे बेबायदिनो हटेल दखान होनानैबो जिउ खुङो

नाथाय सोरखारि साख्रि मावग्राफोरबो गोबाङैनो जौगाबोगासिनो दं सरखारि साख्रिया मानसिनि जिउ खुंनायाव गोरलैसिन खालामो आरो जिउ जोबजासिम जिउ जोबजासिम थायो आरो रिटायार जानायनि उनावबो बिखौ जों पेन्सन जानो हायो औ आंनि जिल्लायाव बेखार गोबां नुनो मोनो मानोना बेफोर बिसोरनियाव फालांगि खालामनायनि आयडिया थाया आरो आबाद मावनोबो रोङा फारसेथिं साख्रि मोनैनि जाहोनाव बिसोरो लेखा रोंब्लाबो बेखार जानानै थायो आं बेखौनो सुबुरुन होयोदि सरखारि साख्रि मावोब्ला मोनोब्ला साबसिन जायो मानोना बेयो थैजासिम थायो